हाँ जी हमारे पास कार मिल जाएगी आपको किस तरीके की कार खरीदनी है हाँ जी हमारे पास काफ़ी कारें हैं जैसे आप देख सकती हैं हमारे पास अल्टो खड़ी हुई है इस टाइम स्विफ्ट है टियागो है थार है आपको किस हिसाब से कैसी गाड़ी चाहिए टियागो में हमारे पास तीन कलर है अभी एक सफेद लाल और काला और गाड़ी काफी अच्छी दिखती है उसमें काफी सारी सुविधाएँ है आपको पसंद आएगी आप एक बार देखिए तो सही हाँ जी यह आप ही के सामने देखो यह खड़ी है टियागो की काला रंग है आप देख लीजिये आप अपनी तसल्ली कर लीजिए इसे देख के आप देख के बताइए आप को कैसी लग रही है यह देखिए जब तक गाड़ी ठुकती नहीं है डेन्ट तो नहीं होता और कांच वाँच तो ऐसे नहीं फूटते जब तक उस पर कोई एक्सीडेंट का वह न हो बाकी म्यूजिक सिस्टम इसका काफी अच्छा है आपको उसके स्पीकर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप इसे काम में लेंगे तो आपको पता लगेगा गाड़ी की सुविधाएँ कितनी अच्छी हैं हाँ जी हमारे देखिए यहाँ पर सारी गाडियाँ खरीदी खड़ी हैं आप देख लीजिए आपको कौन सी देखना है वैसे हम बताएंगे तो हम इसके अलावा टियागो के अलावा स्विफ्ट भी काफी अच्छी गाड़ी है आप इसे भी एक बार देखिए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है गाड़ी तो सभी अच्छी चलती है सबकी अलग अलग क्वालिटीस होती हैं कुछ लंबे टाइम तक अच्छा टिक जाती हैं और कुछ नहीं टिक पाती हैं बाकी सारी बात उनको संभालने के ऊपर होती है आप कैसे उनको संभालते हैं गाड़ी उसी हिसाब से चलती है थार में ज़्यादातर देखिए काला ही रंग होता है उसमें काला रंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमारे पास अभी तो फिलहाल काला रंग ही है अगर आप थार खरीदते हैं तो हम आपको थार में कोई और रंग भी दिलवा देंगे आप बात दीजिए आपको वेसे थार में कौन सा कलर पसंद है हाँ जी हमारे पास टाटा टियागो में काले रंग का मॉडल है आप देखना चाह होंगे तो हम आपको एक बार और दिखा देते हैं नहीं नहीं लाइट वाईट में कोई दिक्कत नहीं आती है जब गाड़ी आप नई निकलवाएंगे आप शोरूम से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सारी गाड़ी बिल्कुल अच्छे से होगी वैसे आप उसकी देख भाल करेंगे तो गाड़ी वैसे ही रहेगी जैसी आप हमारे पास से लेकर जाएंगे